ہیلو سر اچانک آنے والے سیلاب سے میری فصل کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یہ جو قدرتی افات آئی ہے جو یہ جو سیلاب آیا ہے اس سے میری فصل جو ہے پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری مدد کریں میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں میں نے آپ کی کمپنی سے اپنی فصل کا انشورنس لیا ہوا ہے پولیسی سے جڑے جتنے بھی دستاویز ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں میں چاہتی ہوں آپ ایک بار اس کے اوپر نظر ڈالیں اور جن دستاویز کی کمی ہے آپ مجھے بتائیں میں اسے جٹانے کی پوری کوشش کروں گی میرے پاس میری زمین سے جڑے ہوئے بھی کاغذات موجود ہیں آپ سے گزارش ہے آپ میری مدد کریں قدرتی آب جو آئی ہے جس سے میری فصل خراب ہوئی ہے اس کا معاوضہ مجھے مل سکتا ہے میں چاہتی ہوں میری گزارش کو جلد سے جلد ایکشن میں لایا جائے اور میری مدد کی جائے شکریہ